दौड़ लॻाइण जो मूंखे शुरु खां वठी शौक़ु आहे मां दौड़ त काफ़ी लॻाई आहे बचपन में लॻाई आहे जवानी में लॻाई आहे ऐं दौड़ लॻाइण लाइ ज़रूरी बि आहे शरीर सही रहे थो रहियो सुवाल मैराथन में भाग वठण लाइ कॾहिं अहिड़ो को मौक़ो आयो ई कोन्हे मैराथन में मूं कॾहिं भाग कोन वरितो आहे ऐं मुंहिंजी उमिरि खे ॾिसी करे मां हींअर सतरि साल जो आहियां मूंखे कॾहिं बि मां कॾहिं मैराथन में भाग न वरितो आहे ऐं मूंखे ऐं मैराथन में दौड़ लॻाइण जो मैराथन में भाग वठण जो अनुभव बि कोन्हे ऐं मां ऐं पंहिंजे यारनि दोस्तनि सां गॾु थोरो घुमंदो कंदो आहियां मूंखे मैराथन में मूं कॾहिं भाग न वरितो आहे